کھانا پکانے کے لیے تیل کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ اس بات کو طے کرتا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہونی چاہیے کیونکہ ہم کھانا پکانے کے لیے جو تیل کا انتخاب کرتے ہیں اور فیصلہ لیتے ہیں کہ کون سا تیل استعمال کریں تو اس بات کو سامنے رکھ رکھ کر کرتے ہیں کہ ہماری صحت کیسی ہونی چاہیے ہماری صحت بہت حد تک کھانے کے تیل سے جڑی ہوئی ہے بات ذائقہ کی کریں تو ہر ایک تیل کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے اور جگہ اور پسند کے اعتبار سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کسی علاقے میں سرسوں کا تیل پسند کیا جاتا ہے تو کسی علاقے میں زیتون کا تیل خوب استعمال کیا جاتا ہے ہمارے علاقے میں زیتون کا تیل استعمال ہی نہیں ہوتا ہے اور جس علاقے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اس علاقے میں اس کی فراوانی ہوتی ہے خوب کثرت سے زیتون کا تیل پایا جاتا ہے اسی لیے وہ لوگ ہر ایک چیز میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں ہم لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں سرسوں کے تیل کی فراوانی ہے اور بڑی مقدار میں سرسوں کا تیل پایا جاتا ہے اور سرسوں کا تیل ہی ہر ایک چیز میں استعمال ہوتا ہے